اردو زبان کا موازنہ دوسری زبانوں سے کرنے کے لیے ایک عدد معیار استعمال ہوتا ہے جو مختلف شعبوں میں مختلف ہوتا ہے جیسے کہ زبانی علوم ادب اور ثقافتی پہلو یہاں کچھ عوامل ہیں جنہیں پیش نظر رکھا جاتا ہے تاریخی اہمیت زبان کی تاریخی اہمیت اور اس کا استعمال کتابت اور بول چال کے لحاظ سے موازنہ کیا جاتا ہے لغت ایک زبان کی بڑھتی ہوئی لغت کتابت اور بول چال کی بہتری کی ایک نمایاں نشانی ہوتی ہے قواعد اور ساخت زبان کی قواعد ساخت اور گرامر کی پیچیدگی اور منطق کو موازنہ کیا جاتا ہے ادبی میراث ایک زبان کی ادبی میراث اور اس کی تشہیر میں کتابت اور بول چال کی قابلیت کو دیکھا جاتا ہے استعمال ایک زبان کی استعمال روایت مواقع اور مضامین بھی اس کی اہمیت کا اندازہ دیتی ہیں یہ عوامل ہر زبان کے لیے مختلف ہوتے ہیں اور انہیں موازنہ کرتے وقت درج ذیل باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے